नमस्ते बताइए कब से दर्द हो रहा हाँ ठीक है आओ कल आइए आइए सब कुछ हो जाएगा पहले अल्ट्रासाउन्ड होगा फिर देखा जाएगा कैसे कैसे वही आप बताइए आप कब आना चाहती हैं हाँ आप बताइए कब आना चाहती हाँ आओ बारह बजे तक नहीं अस्पताल में आओ पेट में दर्द कब से हो रहा है कब से हो रहा है सुबह से आज सुबह से हो रहा है कि दो चार दिन पहले पन्द्रह दिन पहले अच्छा ठीक है आओ इसका अल्ट्रासाउन्ड ओउन्ड होगा हाँ अल्ट्रासाउन्ड उन्ड होगा फिर देखेंगे उसी हिसाब से दवा ओवा देंगे ग्यारह बजे से आओ और आओ ग्यारह बजे ही मिल जाएँगे हाँ तो आओ हम पैसा वैसा कम कराया जाएगा हाँ आओ एम्बुलेंस एम्बुल एम्बुलेंस बुलवा लीजिए हाँ एम्बुलेंस बुलवा लीजिए और आराम से चले जाइए ठीक है अच्छा कल आ जाइए हम सब करवा देंगे चलो ठीक नमस्ते